جی بولیے جی جی جی جی بولیے جی میم ہر بکنگ والے سترہ سو روپے لیتے ہیں لیکن آپ ہم کو پندرہ سو دے دیجیے گا ہم آپ کو دیوی پاٹن مندر پہنچا دیں گے پندرہ سو جی جی اور بکنگ والے سترہ سو لیتے ہیں ہاں میم آپ یہ بتائیے کتنا بجے آنا ہے جی آپ یہ بتائیے کتنے بجے آنا ہے جی جی آپ چودہ سو ہی دے دینا کتنا بجے آنا ہے ہم آپ کو ایک گھنٹے کے اندر پہنچا دیں گے آپ کو کتنے بجے جانا ہے ہاں تو ہم آپ کو کتنے بجے یہاں جانا ہے ہاں تو ہم ہم پہنچ جائیں گے سات بجے تک ہم پہنچ جائیں گے

جی جی جی جی ہاں سات بجے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے جی